کھانا پکانا شروع کرنے سے پہلے میں پہلے جو بھی برتن استعمال ہونے ہیں ان کو تیار کرتا ہوں سبزیاں کاٹتا ہوں مسالے تیار کرتا ہوں اور اس کے بعد جا کر کے کھانا پکانا شروع کرتا ہوں تاکہ کھانا پکانے کے دوران مجھے دوسری چیزوں کی طرف دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے خاص طور سے کاٹنے پیٹنے کے لیے جیسے کہ سبزیاں کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے